उत्तर प्रदेश मीडिया में प्रिंट मीडिया जे माध्यम सां व्यंजन जे बारे में जानकारी छापींदा आहिनि और टी वी में बि कार्यक्रम प्रसारित थींदा आहिनि जीअं मास्टर शेफ़ थियो या कुकरी शो थियो त उन्हनि में असांखे व्यंजनन जे बारे में सॼी जानकारी बि मिलंदी आहे और उन्ही में जेको असांखे हिकु हिकु चीज जे जी व्यंजन सां संबंधित असांखे जेको आहे जानकारी बि थींदी आहे और उन्ही में जेको आहे कमी पेशी बि पतो लॻंदी आहे त इन्ही में मास्टर शेफ़ जो प्रोग्राम टी वी में जेको आहे उहो ॾाढो ई सफ़ल वेंदो आहे और उहो महिलाउनि में काफ़ी प्रचलित आहे